स्कूलमि कॉलेज ज़माने में असां जेको कुझु सिखियासि हुननि मां मां अॼु तव्हांखे भारतीय साईंसदान या ईअं खणी चइजे भारतीय गणितज्ञ जेको हिसाबनि जो मास्टर माइंड लेखियो वेंदो आहे अॼु बि हे त श्रीनिवास रामानुजन जे बारे में मां तव्हांखे थोरो कुझु ॿुधाइणु चाहियां थो श्रीनिवास रामानुजन इयंगर जो जनमु ॿावीह डिसैंबर इसवीअ सन अरिड़हां सौ सतासीअ में ईरोड मैसूर में थियो हुयो उहो हुन वक़्तु ब्रिटीश हुकुमत में माइसूल लेखियो वेंदो हुयो ऐं हींअर हू तमिलनाडु में आहे ऐं संदसि देहांत छवीह अप्रैल उणिवीह सौ वीहनि में

कोणम जेको थंजावुर मद्रास प्रैसिडैंसी ब्रिटिश जे वक़्त में लेखी वेंदी हुई ऐं उहा हींअर तमिलनाडु जे थंजावुर में ॻणियो वेंदो आहे हुते थियो हुयो हे हिकु तमामु मशहूरु भारतीय मैथिट मैथमैटिकचेन आहे ऐं हिसाबनि जे विषय में असां सिंधीअ में मैथमैटिकस खे हिसाबु चवंदा आहियूं हिन विषय में हुन जो अमान्य योगुदानु रहियो आहे हुन जे एनेलेसिस विशिलेषण अंगनि जी थिओरी बेअंत सिरीस चालू अणपूर अददनि ऐं हुन खां सवाइ गणित जा केतिरा ई अहिड़ा मसैला आहे जेके उन वक़्तु अनसॉल्वड माना उन्हनि जो हलु ॻोल्हे न सघिजे अहिड़ा लेखिया वेंदा हुया हुननि जो बि हलु हिन ॻोल्हे ॾिनो हुयो हिन कैम्ब्रिच मां बीए जी डिग्री हासिलु कई इसवी सन अरिड़हां उणिवीह सौ अरिड़हां में मूंखे रॉयल सैक सोसाइटीअ जी फैलोशिप मिली पंहिंजे नंढिड़े जीवन में हुन अटकल टे हज़ार नव सौ नतीजा आंदा ऐं नतीजा खोजे खोजना कई हुननि मां कुझु त बिल्कुलु नवां टोटली न्यू ऐं रामानुजन प्राइम द रामानुजन थिटर फंक्शन ऐं पाटिशन यानी की विरहाङे जो फॉर्मूला ऐं मोक थिटा फंक्शन हुननि मां मुख्य आहे हिन जेकी खोजनाऊं कयूं उन्हनि खोजनाउनि मैथेमैटिक्स जी दुनिया जा नवां द्वार खोलिया ऐं बिल्कुलु ई नवां क्षेत्र खोलिया ऐं कुझु नयूं खोजनाऊं करण लाइ खोजनाउनि कारण खे आमादह कयो द रामानुजन जनरल बि हिकु दफ़ो हुतां साइंटिफिक जनरल आहे जेके प्रकाशित कयो वेंदो हुयो जंहिंमें रामानुजन जो प्बलिश थियल या अन प्बलिश थियल या हिसाबनि सां लाॻापो रखंदड़ जेके बि खोजनाऊं हुयूं उहे हुन में प्बलिश कयूं वेंदियूं हुयूं मैथेमैटिक्स में कयल हुन जे कमनि ते हुन जे मौत खां पोइ बि केतिरनि ही ॾहाकनि ताईं खोजनाऊं ऐं विशिलेशण थींदा रहिया आहिनि आख़िरि में उणिवीह सौ उणिवीहनि में हुन जी ख़राबु सिहत जे सबबु हुन खे भारत वापसि अचिणो पियो ऐं आख़िरि ॿटीहनि सालनि जी नंढी उमिरि में इसवीअ सन उणिवीह सौ वीहनि विहनि में संदनि सुर्ॻुवास थियो पर अहिड़ा रामानुजन सॼी दुनिया में मशहूरु पंहिंजी थिओरी पेश करे विया जंहिंजे लाइ असांखे भारत देश खे फ़ख़ुरु आहे सलाम आहे अहिड़े महान मैथेमैटिशियन खे